हेलो हम एखन ऑर्डर देने छलियैए एक कप गरम कॉफीके तऽ लेकिन की करब ओ जे अबिते अबिते ठण्डा जेतै तऽ अहाँ ओकरा आनय कालमे जे की करबै जे ओकरा थर्मसमे दऽ देबै तऽ जे थर्मसमे जे देबै ओ थोड़े काल तक थर्मसमे रहबो करतै ने तऽ हमरा अगर कनि काल बादो पियैके हैत तऽ हम ओकर बाद पी लेबै तऽ हम ओकरा अहाँ ने से ओहिना पैक कऽ कऽ नहि आनब हमरा गिलासमे या कपमे अहाँ थर्मसमे दऽ कऽ आनब जाहिसँ कि हम अपन सुविधानुसार ओकरा समयके उपयोग कऽ कऽ पी सकी